हाँ नमस्ते दीदी हाँ बोले हैं कि बोले हैं कि कैसी हो आप हाँ हाँ बोलो न कैसी हो आप अच्छा टूट गया सुनिए न आप दुकान पर आ जाइएगा हम देख लेंगे कैसा था तो एक्सचेंज हो जाएगाा हाँ नहीं हाँ वो सब सुनिए न महंगा तो छोड़िए न हम तो बहुत अच्छा चप्पल बेचते हैं हमारा नाम चलता है मार्केट में और आप बोल रही कि इतना घटिया चप्पल दे दिए हाँ मैं एक्सचेंज के लिए बोले तो तो चप्पल अच्छा होगा आप ही कुछ किए होंगे आपका ही गलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है हमारे यहाँ का तो चप्पल जो कोई भी ले जाता है बोलता है बहुत अच्छा चप्पल है और आप बोलते हैं कि नहीं जाइए ए टूट गया एक्सचेंज ही नहीं करेंगे टूट गया तो मैं हाँ तो हम तो दिए थे आप कूदे होंगे इसीलिए टूट गया होगा हाँ बताइए तो आप अच्छे से रखना चाहिए आपको अच्छे से पहनना चाहिए न बताइए हम कभी बोले हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ से नहीं लेते हैं हम नकली काहे बेचेंगे हम नकली थोड़ी न बेचेंगे नकली सामान हम थोड़ी न बेचेंगे हम नकली समान थोड़ी न बेचेंगे बताइए तो आप वो ठीक है तो आप आइएगा न तो आप आ कर आप मतलब आज तक तो कोई कंप्लेन हमको नहीं किया था बताइए हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं हम जानते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर समान महंगा मिलता है पर ब्रांडेड समान बेचते हैं हम लोग हाँ तो अच्छा ठीक है हम तो जानते हैं अगली बार से अच्छा चप्पल देंगे लेकिन आप थोड़ा अच्छे से अच्छे से रखिएगाा तब न आप थोड़ा और हाइ क्वालिटी में ले लीजिए हमसे चप्पल पाँच सौ वाला लीजिए आप पहनते कैसे हैं जो टिकाऊ नहीं हम तो टिकाऊ चप्पल देते हैं आपको बताइए तो हाँ हलो आप तो चप्पल सुनिए न त आपका जो चप्पल है न टूट गया है तो आप ले कर आइएगा दुकान पर हमारे हमारे दुकान पर आइएगा और आप दुकान पर आने के बाद हम आपको देख कर आपको दूसरा चप्पल दे देंगे उससे भी अच्छा वाला चप्पल देंगे आप आइएगा हमारे दुकान पर ठीक है आप आइएगा हमारे दुकान पर